भारत में जामु सुठा सुठा त्योहार आहिनि ऐं हुन दौरान त्योहार जी असांखे जामु छुटियां बि मिलंदी आहे जीअं त होली जी छुटी बि ॾियारी जी छुटी दही हांडी जी छुटी शिवरात्री जी छुटी ऐं कंहिं महा महा मानव आहे जिनि सुठो कयो हुयो भारत जे हित लाइ हुन हुन हू हली वियो आहे हुन ॾींहुं जी छुटी ऐं जामु त्योहार आहिनि ऐं असां सिंधियुनि जा बि जामु त्योहार आहिनि हू बि असां जामु धूम धाम सां मल्हाईंदा धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं जीअं त ॾियारी बि असांजे हिते जामु सुठी तरह मल्हाई वेंदी आहे ऐं क्रिसमस जी बि छुटी मिलंदी आहे असांखे जीअं त ॾियारी में असांखे घटि में घटि वीह त पंजीह ॾींहुं जी छुटी मिलंदी आहे जंहिं में असां पंज ॾींहुं ॾियारी मल्हाए करे बाक़ी वीह ॾींहुं न त पंदरहां ॾींहुं किथे बि घुमणु हली वेंदा आहियूं ऐं हिते ॾियारी जामु जो ज़ोर शोर सां मल्हाई वेंदा आहिनि जीअं त घर में पहिरीं त पूॼा वूॼा करिणी पोइ उनखां पोइ ॿाहिरि निकिरी दोस्तनि सां फटाकड़ा फोड़णा मज़ा करिणा ऐं ॿिया बि असांजे हिते त्योहार आहिनि जीअं त होली रंगनि जा त्योहारु आहे ऐं इहो मुंहिंजो हिकिड़ो फेवरेट त्योहारु आहे इहो मूंखे जामु पसंदि आहे जीअं त होली में रंग हूंदा आहिनि ॿियनि खे रंगु लॻाइणो दोस्तनि खे रंगु लॻाइणो ऐं कॾहिं कॾहि त असां प्लान बि कंदा आहियूं की होली ते किथे फेमली न त दोस्तनि खां ॿाहिरि रिसोर्ट बिसोर्ट करे ॿाहिरि वञणो ऐं हुते रिसोर्ट में होली मल्हाइणो ऐं जामु क़िस्म जा हिते अञा बि त्यौ त्योहार आहिनि ऐं उहो बि मल्हाईंदा आहिनि हिते जामु ज़ोर ऐं सिंधियुनि जा बि जामु त्योहार आहिनि जीअं त चेटीचंड जो मेलो ऐं अञा बि आहिनि प्रकारनि जी हिते जामु आहे ऐं मुंहिंजो हिकिड़ो अञा हिकिड़ो फेवरेट आहे महाशिवरात्री शिवरात्री जे ॾींहुं बि जामु सुठी सुठी प्रकार थींदी आहे जीअं त थाधल ठाहिणु ऐं रातिजो जाॻणु बर्फ़ बर्फ़ रखण जो बर्फ़ अचण जो वेइट करणु ऐं अञा छा छा करणु ऐं अञा बि ज जामु त्योहार आहिनि भारत में जिनि जी असांखे छुटी मिलंदी आहे